तव्हां डर्बी होटल मां था ॻाल्हायो मां रोशनी मोटवानी थी ॻाल्हायां मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुओ पिज्जा हिकु हिकु बर्गर हिकु सैंडविच चारि समोसा उन मां ॿ आइ उन मां ॿ आइटम विसरी वई आहियां उहो बि तव्हां लिखी छॾो हिकु डोसो हिकु ढोकलो

उहो ढोकलो मोक उओ ढोकलो मोकिले छॾिजो उन मां हिकु डोसो ढोकलो मिठो न हुजिणो खपो चेरो हुजिणो खपे समोसो चेरो हुजिणो खपे सांभर खटो न हुजे उन मां खटाई बि हिकिड़ी मोकिलिजो खटी मिठी इहे आइटम जल्दी सां जल्दी मोकिलिजो मुंहिंजे घरु महिमान आहिया आहिनि मां उन्हनि जे लाइ घुरायो हुओ उन मां ॿ आइटम विसरी वई हुअमि उहे हाणे मोकिले छॾिजो उहो रेट हाणे मूंखे ॿुधाए छॾिजो बड ॿ ड्रिंक ॿ डाए ॿ आइटम मोकिले छॾिजो

जल्दी में जल्दी मोकिले छॾिजो ऐं कोल्ड ड्रिंक बि ॿ मोकिले छॾिजो मां हा अध कलाक में न जल्दी पंज मिंटे में मोकिलिजो ॾह मिंटे में हा औरि मां पंहिंजो पतो थी ॾियांव चाचा किराना हॉस्पीटल लाइन जल्दी में जल्दी मोकिलियो